भिदिअ गेम्स खौ भिदिअ गेम्स नि बाथ्राखौ मिथिगौ मिथिनाया जाय जाहोनाव आथिखालाव जोंनि जे लाइमोनफोर बिथांमोन बिथांमोनहा जे फ्रि फायार बा पाबजि गेलेयो बेखौ मिथिगौ आरो बेजों लोगोसे गोबां दंबावो जे केन्दि क्रास लिमितारि आरो क्लेस अप क्लेन्स बेफोरखौ मिथिगौ मिथिनाया अब्लाबो आङो जाय जाय भिदिअ गेम्स खौ मोजां मोनो बेयो जाबाय केन्दि क्रास बेखौ आङो टाइम पास खालामनो थाखाय दसे सम ओरैनो थानाय समाव बा गावनि खर'खौ एसे दुंहाव मोनोब्ला माबा मोनसे सानो बा बायदिसिना सानोब्ला गोसोआव बायदिसिना सोंथि बा माबा मोनसे सानखांनाय फैयोब्ला गोसो गुदुं खर' गुदुं मोनोब्ला बेखौ टाइम पास नि थाखाय दसे सम टाइम हगारनानै गेलेनाय जायो खामानिफोर गैयाब्ला बा माबा मोनसे मावनांगौ गैयाब्ला बेनो आंनि फेभारेत जे केन्दि क्रास आं बेखौनो गेलेयो बाद बाखि आं माखासे माबाफोरखौ गेलेनाय जाया आरोखि